पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ पचास छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास दो अक्टूबर अठारह सौ उनहत्तर दस दिसंबर उन्नीस सौ सतहत्तर और अठारह अक्टूबर अठारह सौ साठ